जी हाँ खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसन्द है और मैं किचेन में ज़्यादातर मैं किचन में ही रहती हूँ क्योंकि मुझे खाना मुझे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें ट्राइ करना पसन्द है तो उसके लिए मै प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत सारे किचन एपलाएन्स का भी इस्तेमाल करती हूँ जैसे की प्रेशर कुकर हो गया ओवन हो गया माइक्रोवेव हो गया मिक्सर हो गया ग्राइन्डर हो गया जूसर हो गया इन्डक्शन है और भी गैस चूल्हा हो गया कई सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ